जी मैं अपने दोस्तों को लगातार कविताएं लिखकर उनके जन्मदिन पर उपहार स्वरूप देता रहा हूँ क्योंकि मुझे लिखना पसंद है तो मेरी कोशिश ये रहती है कि जन्मदिन पर उनको कुछ एक उनके विषय मे कविता ही लिखकर दे दी जाए तो बहुत सारे जो कविताएं मैंने अपने तमाम दोस्तों के लिए उपहार स्वरूप लिखी है फिर उसको मैं फ्रेम करके उनको मैं गिफ्ट के तौर पर दे देता हूँ और आज तक जितने लोगों को दिया है सभी को बहुत पसंद आई है कई लोगों ने उसके बदले मे मतलब बहुत लंबे लंबे नोट्स लिखकर के मुझे व्हाट्सएप वगैरह पर भेजें है तो हाँ ये हम करते रहे है